जोंहाथ' बारिया बारा गुवार नङा जेन'बा जोंनि बारिया आदा बिगा आरो आदा बिगायावनो जोहा आलु गायो जोगोनार गायो आलुजों लोगोसे आरो लाफा फोयो दुन्दिया फोयो आरो बिदिनो सबाइ बिमाबो गायो आरो खुमब्रा गायो बिदिनो गासिबो गायजोबो जोंहा आरो बे गायनायावथ' जायानालाय जाहा गोबोर हासार होयो गोबोर हासार होनानै दै होयो दै होनानै गोबोर हासार होब्लासो मैगङा गिदिर गिदिर जाबोयो लाफाफ्रा गासिबो होमबासो जानायावबो मोजां जायो जुदि लाफाफ्रा जायाब्ला माबा जोहेवहेव मोनजायो लाफाफ्रा आरो जाहाथ' माइआ जाहा बिगाबाल' गायदों बिगाबा गायनायाव दै मोनैनि थाखाय जोंहा सबाइ फोदों हानि सबाइ सबाइखौ दुइ बिगा फोदों जोंहा बेखौ जों दा फिथाइ बिबारा बारहांबाय बिबार बारनानै फिथाइ थायोबा जोंहा नैबे माबायाव आगन मासावनो जोहा फुनोसै फुनानै फोराननानै मारा होनोसै मारा होनानै जावनोसै सालिनानै जावनोसै जावनानैनो फोराननानै जानोसै जोंहाथ' मुलिनि बेबहार गैया बारा मुलि बेबहार गैयैयाव एम्फौ जायो सबाइखौ एम्फौ जायो बेखौ सबाइखौ जावनानै फोरानबानो बे एम्फौआ थैजोबो आरो थैनाय थैनायखौ आरो दाउआ खननानै जायो बेबायदि जोंहा मैगं गायनायावथ' एथ'ग्राम मायनिबो जोंना मुलि होनाङा जोंना हायानो मोजांखा आरो हासार दंखायो जोंना हाया गोबोर हासार आरो अनेख मैगं दाखोर हेरि गारनाय बेफोरजोंनो जोङो मोनजायो जायो गासिबो मैगङा मानि जोंनाव जाजोबो फुल खफि गायब्लाबो जायो मुला गायबाबो फोबाबो जायो बेदर थाङो लाइ गायबाबो जायो आरो अल खफियाबो जायो बान्दा खफि बेबो गासिबो जाजोबो आरो जोंनि बारिया जेखौखि गाया जोंना जाजोबो दाबो दङ खुमब्रा दं आरो लाव बिफां दं खुमब्रा फिथाइ दं बहल दं सबाइ बिमा दं आरो बै आबर खसु दं आरो मैथा दङ जोंनि बारियाव गासिबो मैगङानो दंजोबखायो आरो दा गासिबो खानानैल' संनानै जानांगौ आरो ना लायनानै मैथाजों जा जाबाय आरो बिदिनो आबर खुसुफोरखौ बेदर गोरानफोरखौ फोराननानै बेजोंनो जाबाय आरो अनद्ला ओंख्रि जायो अनद्ला ओंख्रिफोरखौथ' जों दा माइ ओंखारनाय आसिन खाथि हाबनोसैखाय जोङो अनद्ला जाया नारजि जाया जोङो दिंखिया जाया दिंखिया जाब्ला माइआ ओंखारनो रोङानो खंख्रि जायो बिनि थाखायनो जों जाया आरो नारजि जाबाबो माइआ रानोनो बिनि थाखाय जों जाया आरो जोंहा माइ गायोनालाय जोङो नारजि अनद्ला दिंखियाखौ जों जाया माइ गायैफ्राया मालाय जायो जोंल' जाया जों बिदिनो मावनानै जाजोबो अनेख गासिबो खेथिखौनो जोङो मावनानै जायो एसे एनै फाननानैबो थाव संख्रि बानलु खरस मोनजायो आरो बेखिनि बुंनानै थाबाय आं